जोंनि नख'राव माबा मोसौ बोरमा हांसो दाउ अमा बिदिनो जोङो फिसियो जोंनि मोसौनि खिफोरखौ जोङो मोसौ आरो बोरमानि खिखौ जोङो बे हासार बानायना बिफांनि फुलियाव होयो आरो जोंनिया माइ आबाद मावनाय बे आबाद मावनायावनो लांनानै जोंनि हासार बानायना होयो बिदिनो नख'रावबो माबा फसलफ्रावबो होयो फसलफ्रा फसलफ्रा होनाय होयो फसलफ्राव होनाय बिदिनो जुनारफोरखौ फिसियो बिनिफ्राय जोङो बे खिफोरखौ हासार बानायना गासै लोगो जानानै हासार बानाय हासार बानायो बानायनानै जोंनि जायनोखि जाय जाय नांगौ बे बेसाद मुवाफोरखौ बेयाव होयो जोंनि बिथिं बिदिनो सोरबा सोरबा सोरबा फानो सोरबा सोरबा न'वावनो जोंनि जायनोखि बा फसलफ्रा होयो सोरबा सोरबा जोंनि फान्नायाफोरा फानो जोंनि नख'राव फाना जोङो जायनोखि अमाफोरखौ फिसिनानै गिदिर खालामना बायना होयो बायनानै जोङो जा फैसा मोनो बे फैसाफोरखौ जोङो आबादाव आबादाव आबाद मावनायाव माबा खालामो मा बुङो आबादाव बाहायो बिदिनो आरो बोरमाफोरखौबो जोंनि जा बोरमा बे बोरमाफोरखौ खासि खालामना होनानै खासि खालामना दोननानै गिदिर खालामना बिदिनो फानो बिदि मोसौफोरखौबो बारा जाब्ला जोङो जायनो फैसानि दरखार जायो बे दरखाराव जोङो फान्नानै बिदिनो मुवा हांसोफोरखौबो हांसो दाउ बे बेदिफोरखौबो जोंनो जायनि बा फैसा दरखार जायोबा जोङो फानो आरो बिदिनो